जैसे हमारे घर पर मार पीट हो गई है मार पीट हो गया और माँगते हैं कि आधार लाओ और वह लाओ अधार लाओ देखो दिखाने के लिए माँगते हैं तो आधार नहीं है तो फोटो लाइए फोटो अपना दे दीजिए दिखा वो करब तब ओकरे बाद जान वह हो जैसे मार पीट हो गया उसको उसी द्वारा तब छूट जाते हैं छोड़ा छूट जाते हैं और जैसे थाना में बंद हैं तो गवाह भी हेरो गवाह भी हेरो उसको चलो गवाह हेरो गवाह हेर के तब उसको क्या कहते हैं गवाह हेरो वो कराओ तब वो क्या होता है जानकारी यह स तो ऐसे यह गवाह आ गए हैं तुम्हारे पक्ष बोलेंगे तुम्हारा प्रतिनिधी बोलेंगे कि हाँ तुम एसे हो ग़लत नहीं यह सही है क्या कैसे सब इसी द्वारा होता है ऐसा सुनवाई भी होती है धंग की सुनवाई होती है अब कोनों बात का स वो होता है सुन्न झा सम सुनवाई भी होती है नहीं होती है मेरा होता है होता है यह मार पीट झगड़ा लड़ाई ये सब बहुत ख़राब बात है होती है और जिसकी बड़ी पाल्टी है वही सबसे बड़ी पाल्टी ज़्यादा से ऊ है जैस छोटी पाल्टी है नहीं है उसके पास कुछे नहीं है और बड़ी पाल्टी यह सब तो काम चलता ऐसे